پانی كو فلٹر كرنے كے لیے یہ جو نلكوں میں پانی آتا ہے اس كو مٹكے میں ڈالنے سے پہلے پانی كو كپڑوں کپڑے سے چھان لیتی ہوں اور اگر اسپیشلی جب بارشوں كا موسم شروع ہوتا ہے یا پہلی بارش گرتی ہے اس كے بعد میری والدہ جو ہیں تو وہ اكثر كافی سختی سے اس بات كی اس بات کے اوپر ہمیں عمل كرواتی ہیں كہ ہم پانی كو ابال كے ٹھنڈا كر كے اس كے بعد مٹكے میں بھریں تو اس طریقے سے یہ بس یہی ہے ایک گھریلو ٹوٹكہ ہے جو ہم آزماتے ہیں اور یہ ہمارے لیے كارگر بھی ہے